हैलो हँ समाचार हिंदीमे देखैत छियै मोबाइलोसँ देखैत छियै की बदलि गेलैए मोबाइलसँ यूट्यूबसँ भी देखैत छियै फेसबुकपर भी आ जाइत छै कभी कभी देख लेली फेसबुकसँ कभी टी वी पर एसेहिए देखैत छियै हैलो अखनीके जमानामे तऽ सभके हाथमे मोबाइल हइ हँ रेडियो ले लू एफ एम सँ देखब कथी कहल गेलैए अपने

अच्छा होतै उपाय